हमरा पूर्णियाँमे पर्व केना केना करलो जाइ छै ओकर बाद होली होली हमरा सभ मनाबै छियै एक दिन मट्टिका देखय जाइ छियै ओकर बाद सुबह फेरु पुआ बनाबै छियै रङ्ग खेलै छियै अबीर खेलै छियै खूब धूमधामसँ ओकरामे रङ्ग खेलल जाइ छै सभ आदमी मिलिके सभीके पैरमे रङ्ग दैछियै अबीर दैछियै ओकर बाद छठ पूजा भी अपनेसँ करै छियै छठ हम पर्व पकवान सभ बनाबै बुनि खस्ता पिरुकिया भुसवा ओकर बाद चौड़चना भी करै छियै ओकरोमे भुसवा बनाबै छियै दही पोरै छियै कि छै बढ़िऑं सँ ओकरामे हम पूजा पाठ करै छियै शाममे सूर्य डुबैके टाइममे ओकरा बाद तिला संक्रांति तिला संक्रांतिमे चूड़ा तैयार करै छी लाडू बनाबै छियै दही ओकरोमे पोरै छी तिलासंक्रि मंगाबै छी सभ परिवार मिलिकै खाइ छियै ओकर बाद दिपावलीमे दिपावलीमे भी घर उर साफ वुफ करै छियै सभ बढ़िऑंसँ ओकर बाद शाममे दीया जलाबै छियै फटक्का फोड़ै छियै आरु सभ आदमी मिलि कए